ते मिगी ग्रांऽ च रौह्ना पसंद ऐ ते में बचपन कोला गै ग्रांऽ च रौह्ना पसंद करा दे न अस शैह्र च हैनी पसंद औंदे की शैह्र च बड़ी कन्जस्टिड जगह होंदी ऐ जेह्ड़ी ग्रांऽ च बड़ी खु'ल्ली जगह होंदी की के साढ़े मां प्योऽ बी ग्रांऽ च रेहियै आए दे ते स्हानू ग्रांऽ ई पसंद न की ग्रांऽ दा वातावरण बड़ा ई शुद्ध ऐ होर जेह्ड़ा शैह्र दा वातावरण ओह् बड़ा ई शुद्ध ऐनी ऐ की के उत्थें बड़ा प्लूशन ऐ गड्डियें दा ओह् जादैतर गड्डियें दियां वाजां ते जेह्ड़ा ग्रांऽ ओह् ग्रांऽ च जेह्ड़ा वातावरण बड़ा ई जादै शुद्ध ऐ होर जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग न बमार बी बड़ा घट्ट होंदे न की के उत्थुआं जेह्ड़ा वातावरण ऐ ओह् बड़ा शुद्ध ऐ जेह्ड़े शैह्र दे लोग न ओह् बमार बड़े जल्दी होंदे क्योंकि उत्थें दा जेह्ड़ा प्लूशन बगैरा मतलब ओह् लोकें गी खराब करदा ते ग्रांऽ दा जेह्ड़ा वातावरण ऐ मतलब ओह् बड़ा शुद्ध ऐ ते जेह्ड़े लोग न ओह् कते तंदरुस्त न होर जेह्ड़ा ग्रांऽ जेह्ड़ा ते ग्रांऽ ते ओह् मतलब की बड़ा गै शैल ऐ इन्नी शैल मतलब की लोग इंया बड़े इंया उंदे कोई अपना प्रेम निं होंदा मतलब अपने ई घर रौहंदे ओह् ते मतलब जेह्ड़ा ग्रांऽ इत्थें सारे लोक मिली जुलियै बैठदे इक्क दूऐ कन्नै अपनी गल्लां शेयर करदे अपनी एह् दुक्ख सुख सनांदे ते उंदे च प्रेम बी बड़ा मतलब इक्क दूऐ दी मदद करदे ते जेह्ड़े शैह्र दे लोग ओह् ना इक्क दूऐ कन्नै बोलदे ना चालदे बस अपने गै घर रौहंदे ते उंदा मतलब की नेईं तां मस्त रौहंदे ते जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक होंदे ते बड़ा भाईचारा होंदा इक्क दूऐ गी बुलांदे अपने घर आओ साढ़े घर बैठियै गल्लां बातां करदे इक्क दूऐ गी दुख सुख सनांदे ओह् जेह्ड़ा ग्रांऽ दा वातावरण म्हौल बगैरा ओह् बड़ा गै शैल ऐ जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग जेह्ड़े ओह् घट्ट बीमार रौहंदे होर शुद्ध रौहंदे ते ओह् जेह्ड़ी सेह्त ऐ ओह् तंदरुस्त रौहंदी ते ग्रांऽ दे लोक बड़े बमार रौहंदे की के ओह् उत्थें दा जेह्कड़ा प्लूशन बगैरा ओह् बड़ा गंदा ऐ ओह्दा मतलब कि जेह्ड़ा शैह्र ऐ जेह्ड़ा ओह् यरो उत्थें बड़ी भीड़ भाड़ होंदी लोकें दी ते ग्रांऽ च इंया मतलब की भीड़ भाड़ ऐनी मतलब की सेफ ऐ जगह ते शैह्र च मतलब इंया लोग भीड़ इंया मतलब लोग आना जाना बी इन्ना पसंद निं करदे शैह्र ते ग्रांऽ च जादै पसंद करदे ते तरह तरह दे मतलब कि चीज़ां लभदियां फिर ओह् मतलब की घरा दियां चीज़ां होंदियां शैह्र मतलब कि इंया ग्रांऽ च हगर इक्क चीज़ घर होंदी कुछ बी लाई सकदे तुस जियां की सब्ज़ी बगैरा सबकुछ ओह् जेह्ड़ी शैह्र च लोग होंदे ना उंदे कोल जगह होंदी ना कुछ क्योंकि ओह् सबकुछ के बजार दा लैंदे ते जेह्ड़े ग्रांऽ दे होंदे ओह् अपने घरा सबकिश पैदा करदे सब्ज़ियां सबकिश घरा दी पैदा करदे ते जेह्ड़े शैह्र ते उत्थें दे लोग मतलब की जादा इक्क दूए कन्नै बोलदे निं ना चालदे ना इक्क दूए गी अपना दुख सुख सनांदे जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग न ओह् अपना दुख सुख सारें कन्नै शेयर करदे सारें ई बोलदे आओ मिलियै बैठदे ते सबकुछ इक्कट्ठे करदे ते जेह्ड़े शैह्र दे लोग न ओह् मतलब की जादै अपने घर दे अंदर गै रौहंदे ना उनें कुसै कन्नै बोलना ना चालना हून जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग ऐ ओह् सारें कन्नै बोलदे सारें कन्नै मतलब कि उंदी मतलब जेह्ड़ी प्रेम ऐ ओह् मतलब की सारें कन्नै गै बड़ा होंदा होर जेह्ड़े ग्रांऽ च हर इक्क फेस्लिटी ऐ एज कम्पेअर टू शैह्र ते शैह्र च फेस्लिटी ऐ ओहबी अज्जकल ग्रांऽ च बी फेस्लिटी ऐ लब्भा दियां होर शैह्र च बी